پندرہ اگست انیس سو سینتالیس تیس جنوری انیس سو اڑتالیس چھبیس جنوری انیس سو پچاس چھ دسمبر انیس سو بانوے بیس اکتوبر دو ہزار تیئس